हँ हेलो सेम्पुआ बोलय छियै ए आबियौ ने जेबय नह नहिरा जेबय कथी केतना भाड़ा लै छियै पेट्रोल मँहगा भऽ गेल तऽ ओ सवारी जे लेबय तब धा नहि ना होइ छै तब अइपर सुनियौ ने नर या ना हइ छै तऽ एखन एक्के आदमी जाइ छै तऽ यौ अऽ खाली छै तऽ सबके पाँच टा बैठा लै छियै तब तऽ अब पाँच टा दस टा बैठाइयो लै छै ओना कऽ तब कम ने हेतय है बौआ गिर चालिस रुपैआ तऽ पाँच दस टा पसिञ्जरो ने चढ़तय तेल कोन मँहगा छै ड्राइवरके केतना आओर हमरा लए तऽ अकरासँ लै छै दस टाका भाड़ा वहाँ सए की मधेपुराके कि नहि नाम आयल हेतय हँ लेबहे अथियो ने देबय सबारियो ने देबय अऽ हेँ हँ हमरा बम भराड़ी जेबय ने करबऽ सवारियो सब हेतय तब तऽ अगर पचासके उ चलि जेतय तऽ हम सवारी तऽ दैइये रहल छियै सवारी छै की आँइ सवारी छै ने दसटा सवारी लागतय दसटा तोहर हिस्सा काटि लेबौ कितना अभी लेब कमायल अद्धियो नहि होइ छै की अब बोलियौ ने अहाँके देवघरके केतना पैसा रहि गेल देवघरके आब ठीक अइ